जी हाँ मैंने अपने शुरुआत के दिनों मे चिकन बनाना सीखा था बिल्कुल शुरुआत से और ऐसा करने के लिए मुझे मेरे पिताजी ने प्रोत्साहित किया था और मैं उनका आभार वक्त करना चाहता हूँ की आ जो मैंने उनसे सीखा वह आज तक मेरे जीवन मे काम आता है जब भी मैं घर पर अकेला होता हूँ घर पर अकेला होता हूँ उनके द्वारा बताया गया रेसपी जो उन्होंने मुझे बताया मैं आज तक अपने जीवन मे उपयोग करता हूँ और या मेरे लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ है